हेलो नमस्ते मैम

हाँ लेकिन मैम लेकिन मैम मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ लेकिन बच्चे का क्या है एक दिन आते है दूसरे दिन गायब हो जाते हैं फ़िर फ़िर जो पढ़ाई जो होमबर्क मिलता है डेली रूटीन का वह कर नहीं पाते फ़िर वह नेक्स्ट दिन पूछते हैं कि मैम आपने क्या कराया तो फ़िर वह ही बार बार रीपीट करना पड़ता है मैम

जी मैम मैं ही मैं आ मैं आपसे यह कहना चाहती थी कि जब हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे जो बच्चे होमबर्क में पीछे रह गए हैं तो उन्हें लेबल पर ले आएँगे एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से ओके ओके मैम में आपको हो सके तो क्लास में ही उनको फ़िर से रीपीट करके बता दूँगी और उनका क्या है होमबर्क में वह भी डेली देखा करूँगी ठीक है ठीक ठीक ठीक है नमस्ते मैम आगे से ध्यान रखूँगी